گانا گانا مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں گانا گانے میں اپنا کم سے کم دو سے تین گھنٹے وقف کرتی ہوں اور گانے میں سیکھنے کے لیے میں اور لوگوں کے گانے سنتی ہوں اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میری کمی ہے اس گانے میں اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ سر مجھے اس طریقے سے سیکھنا چاہیے بہت سارے ایسے سر ہوتے ہیں جو مجھے نئے نئے سیکھنے کو ملتے ہیں اور گانے سن کر جیسے محمد رفیع کے گانے ہو گئے لتا منگیشکر کے گانے ہوگئے جب میں ان کے گانے سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرے کو اپنی سنگنگ اور بہتر بنانی چاہئے تو میں ان کے گانے سن سن کر اپنی سنگنگ کو اپنے گانے گانے کو اس کو ب بہتر کرتی ہوں اور اس طریقے سے میں اپنے گانے کو سیکھتی ہوں کہ مجھے اس طریقے سے گانا چاہیے ان لوگوں سے مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع